हमे अहाँके कम्पनीके कैब केलहुँ रहय से अहाँ अभी तक नहि पहुँचलियै यऽ अहाँके ड्राइवर कैब लेकऽ अखन आब हमरा ट्रेन पकड़ैके अछि अहाँके ड्राइवरके कोनो अता पता नहि यऽ तऽ हम की करब आब जे छै से अहाँके ड्राइवरके कोनो फोनो नहि लागैया एहि कारण हम चाहै छी जे अहाँ ई के ई बन्द कऽ दियै एकरा रद्द कऽ दियौ हँ ई कैब के आओर हमरा दोसरे कोनो साधनके इन्तजाम करऽ पड़तै तऽ अहाँ एकरा रद्द करु